तुका भिवपा गरज ना आनी इफ तुका आमची कोंकणी भास कळना जाल्यार तूं इंग्लिशीन हिंदीनूय बी विचारल्या जाता इफ तुका इफ अद्या कोण मराठी कळटा जाल्यार ती मराठीन बसून विचारल्या जाता पूण आमी चडशे कोण जे कोण भायल्यान दुसरे स्टेटींतल्यान येतात ते चडशे हिंदीन उलयताय हांगा सो तांकां आमकां आदार करपाक शकता आमी ताका अशें करून आमच्या तशें करून आमच्या तालुक्याक कोण ट्युरिस्ट गायड बीन ना इफ तूं आमकां विचारता आमी तुका लोकेशन सांगपाक शकतात इतलें आमचे ट्युरिस्ट गायड म्हणटा ते तें गरज ना अशी तूं लोकल सांगो वचून विचार तुका खंय वचपाक जाय तें तो तुका सारको अड्रेस दितलो तुका सारकें खंय वचपा तें तुका सांगतलो इतलें